रूम लेना छै

एकदम साफ होए के चाही अथी ए सी होए के चाही हँ पंद्रह हजार बीस हजार तकमे पंद्रह से बीस हजार

अठारह के अठारह चलत अकेले रहब

हँ चिकन लेबै हँ सब होयतै हँ कहाँ पर

कहाँ पर आबैके छै हँ कहाँ पर आबैके रहतै अच्छा अच्छा अच्छा मतलब खाना खाना पीना सब सही रहेगा क्या क्या बने क्या क्या बनेगा क्या क्या बने क्या क्या मिलेगा

ओ चिकेन लै कैसे चिकेन लेग पीस कितना

ओ एक महिनाके कितना हो गेल एक महिनाके कितना होगा हूँ हूँ अच्छा ठीक छै रखु